हलो जी बोलें जी हाँ ओम श्री कलेक्शन से बात कर रहा हूँ बोलें सर कौन सी मतलब कंपनी का मोबाइल चाहिए आपको बता सकते हैं थोड़ा रियल मी का भी हमारे पास है उसका फोर जी बी रेम है और कैमरा भी मतलब फोर्टी एट मेगापिक्सल है बैक कैमरा और फ्रंट है ट्वेल्व मेगा सैमसंग में भी है बट उसका नाइन्टी नाइन प्लस रहेगा मतलब समथिंग उसका भी फोर जी बी रैम है बट कैमरा उसका थोड़ा छोटा है और इंटरनल मैमोरी होगी उसकी सिक्स्टी फोर

माइक्रोमैक्स का भी है माइक्रोमैक्स का है उसका कैमरा है चौंसठ मेगापिक्सल इंटरनल सिक्स्टी फोर फोर जी बी रैम है और फ्रंट कैमरा है एट मेगापिक्सल जी मेरी शॉप भोपाल में है नादरा बस टैंड के पास घोड़ा नाकड़ वो रहती है सुबह साढ़े दस के बाद ही खुलती है और नाइट में लगभग साढ़े नौ साढ़े नौ बजे सुबह के जी आप तो आ सकते हैं मतलब दस बजे तक दुकान मतलब ऑलमोस्ट खुली रहती है नाइट में आप उस हिसाब से आ जाइएगा

जी मैं दुकान पर मिल जाऊँगा जी ठीक है आप कल लीजिएगा विज़िट और जो भी लगे आपको उसमें जी जी बिल्कुल ओके ओके ठीक